हांवें जे हॅडफोन्स ऑनलायन मागयला तांचो रंग काळो आसा आवाजूय खूब बरे आसा ते खूब सवय बी आसा आनी दिसपाकूय खूब खूब बरे दिसता